जोंनि एलेक्शन बिसायख'थियाव जानायनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंनो नागिरदों दिनै पार्टिखौ लानानै जोंहा मोनथाम मोनब्रै पार्टि जानायाव बे पार्टिजों बे पार्टि जोंहा नायनो हालाया जायो आरो बे समावनो जोबोद गिथावनाबो महर सोमजियो जाय जेरै हागौ एरै बिसायख'थिनि सायाव होनाय जायो जोंनावनो दा मोननै मोनथाम पार्टि दङ बे पार्टिनि गेजेराव जों जायखौनो मोनो बेखौनो मोजां जाथों होननानै भटखौ दिखांनानै हरनाय जायो नाथाय गोजौआव थाङोब्ला अनेख जेरैहाय बुंदों लंखायाव थांब्ला राबन जायो होननाया बे खोथाया थारैनो थिगैनो दंथारो होननानै आं सानो मानोना बे जोंहा मानि गोबां साननो गोनां दङ एलेक्शन बिसायख'थियाव देरहानानै जों जायगानि डेभेलपमेन्टखौ खालामनो थाखाय बिथाङा गोसो होनांगौ आरो जों गोसो होनायाव बे बिथाङा देरहा लांनानै जोंनो मा नांगौ मा नाङा डेभेलपनि सायाव रायज्लायनो थाखाय जोंखौ लिंहरा बिथाङा देरहाखांनानै जोंनि सायावनो आरोबाव साफ्रा बुफ्रुनानै जानायबायदि जों सानो आरोमा आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव गोबां डेभेलप आनो गैया जेरैहाय दै लोंग्रा आरो लामा थाबायनाय आरो ओरैहाय आथिंजों थांनाय आरो दालां गोबाय फरायसाफोरा जेरै इस्कुलाव थांनो दालांबो गैया बेखौ नांगौ साननानै जों रायजो राजाफ्रा जे बिसायख'थियाव गावनि मैलो गोनां आसिखौ थुनानै बिसायख'थि खालामनाय जायो नाथाय बिथांमोनहा ओरैबायदि दङ जे गोसोआव जायफ्रा मोनदों होननानै सानो दासिमबो बेबायदिया जोंनि जायगायाव दङ मोजाङै मोजां सोलोंथाइ आरो मोजाङै मोजां खालामनो थाखाय जोंनि भटआव भटआव देरहानो थाखाय जों जुजिब्लाबो जुजिस'नो जुजियो आरो जोंनो देरहानांगौ बिसायख'थिखौ जों देरहा हरो नाथाय जोंखौ नायफिना बे एलेक्शननि सायावनो जोंनो गोबां जें जाबों सोरखिनांगौ जायो आरो जोंनो दा मोनफ्रामबो केन्द्र'आवनो साफा साफा भट दारि थायो आरो बे भट दारिनि सोलोंथाइजों जों बिथोन बायदियै मावनांगौ जायो आरो बे मावनायावनो जोंनि सोरबाफोर बुजिखनो हायै सुबुंफोरा जोंनि सायाव नोजोर होनानै बिथाङा गाज्रि बेबहार बेबहार खालामनोबो नागिरो नाथाय बेफोरखौ जोंनि बडिगर्ड बायदिसिनाफ्रा जोंखौ रेहाय खालामनानै होयो आरो बे भटजोंनो जोंनि देरहानांगौ रायजो राजानि सोंथि आरो रायजो राजानि डेभेलपखौ बेजोंनो जोङो लाबोनो हागोन होननानै जों मिजिं थिनाय जायो आरो बेखौनो जोङो मिजिं थियो